دہلی میں شہری سیاسی عمل میں مختلف طریقوں سے حصہ لیتے ہیں جیسے کہ ووٹنگ اور مہم چلانا یہ عمل شہری زندگی کا اہم حصہ ہے اور کام کے مقابل کو بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے مت دان ووٹنگ کا عمل دہلی میں مختلف پولنگ بوتھ پر ہوتا ہے جہاں شہری اپنے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں مت دان کا ہوا شہری رائے شماری میں حصہ لینے کے لیے رجسٹریشن کرواتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ووٹر آئی ڈی کارڈ حاصل کرتے ہیں جلوس اور مہم شہری اپنے پسندیدہ امیدوار یا پارٹی کے حق میں جلسہ و جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور ووٹ کے لیے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں الیکٹولر ایجوکیشن این جی اوز اور سماجی تنظیمین شہریوں کو ووٹ کی اہمیت اور رائے شماری کے عمل کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں